छब्बी जनवरी गी रिपब्लिक डे होंदा पंद्रहां अगस्त गी इंडिपैंडस डे होंदा बीऽ मार्च गी मेरा बडे होंदा पंजीह् दिसम्बर गी क्रिसमस डे होंदा तेरहां जनवरी गी लोड़ी होंदी